अरे वाह मुंहिंजो ऑडर अची वियो मां हालु ई में एप्पल जी ऑफिशियल वैबसाइट तां हिकु नई वॉच ख़रीदी आहे हुन जो मॉडल आहे सीरीज नाइन ऐं मूंखे उहा असीं हज़ार जी पई खोले थो ॾिसा कीअं आई आहे वाह इहा त ॾाढी सुठी आहे मूंखे इहे जो स्किल डिज़ाइन ॾाढो वणियो ऐं हिन जो नीलो कलर बि फीचर्स थो चैक कयां अरे वाह हिन में त केतिरा सारा फीचर्स आहिनि जीअं हिन जी रौशनी पावरफूल सैंसर हिन में त ब्लूटूथ ऐं वाइके कॉल बि उपलब्ध आहे जिन में तव्हां कॉल ते बाति था करे सघो घर में सभिनि खे ॾेखारे थो अचा ऐं मु मुंहिंजे दोस्तनि खे बि उन सभी खे ॾाढी वणी मां हिकु कम थो कयां ऑनलाइन स्टोर ते सोशल मीडिया जी वैबसाइट ते हिकु टिपणी थो लिखिया मां हींअर हीअ हिकु कंपनी जी वॉच घुराई आहे ऐं मूं खे हींअर जो डिज़ाइन कार्यकरिंग रखिबो कयो ॾाढो वणियो मां तव्हां सभिनि खे हिकु वॉच ख़रीदण जी सुचणा जो ॾिया